प्रनाम सर आओर कहियौ जे जँ कत्तऽ टुर्नामेन्ट के छै से अथी करबावऽ के छियै टुर्नामेन्ट के लेल विद्यार्थी सब जे छै से जुटाउ आओर ओहिमे फॉर्म भरियौ आर ओकरा जे छै से बढ़िआसँ बढ़िआँ क्रिकेटके एहिठिनाके जे छै से करबावऽ के लेल की केना विचार छै से सब करियौ जे नीकसँ नीक हर टीमके जे छै से लेल जाए एहिपर आओर टीमके जे छै से सबके जे छै से प्रतियोगिता देल जेतै बढ़िआँसँ बढ़िआँ परफोरमेन्स जे करतै ओकरा जे छै से मैचमे जे छै से कप देल जेतै अहाँकेँ की विचार एहि से अपन अपन विचार अपने दियौ बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से व्यवस्था एहिठिना बड़ी पोखैरिमे जे छै से प्रिया हाइ इसकुलमे जे छै से टुर्नामेन्टके ग्राउण्ड छै बढ़िआँ ओहिठुना जे छै से क्रिकेटके व्यवस्था जे छै से सब किछुके आओर बच्चा जे छै से गावँ मे बच्चा सबहक क्रिकेटमे जे छै से बढ़िआँ जोगदान रहैत छै तै क्रिकेट आगाँ बढ़तै ओहिलेल गार्जियन सबसँ अपने जे छै से सम्पर्क कऽ कऽ सब गार्जियनके बच्चाके जे छै से कहिऔन जे एहिमे भाग अपना अपना बच्चाके देथिन ओहिलेल अवसर अपने कनिक देखियौ ध्यान दियौ ठीक छै ठीक छै ठीक छै तहन ठीक छै ठीक ठीक एहिपर जत्तेक से जादा से जादा जतेक से जतेक बच्चा भऽ पबै तऽ व्यवस्था करू हर गावँमे भी जे छै से दोसर गावँमे भी जे छै से जाउ दोसर गावँके इसकुलके बच्चा जे होथिन हुनका जे छै से अपने दियौ खबरि ग्राउण्ड सबके ग्राउण्ड सबके जे छै से बढ़िआँ से बढ़िआँ सफाइ करबाकऽ ओकरा सबके जे छै से करबावऽ के छै व्यवस्थामे जे छै से कोनो त्रुटि नहि हुअक चाही नीकसँ नीक व्यवस्था जे छै से करबाकऽ आओर जे छै से टुर्नामेन्टके एहिमे जे इसकुल सब जतेक इसकुल छै सब इसकुलके जे छै से खबर दऽ देबऽके छियै से सब आदमीके एहिमे परभागता लैत सब बच्चा बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से परफरेन्स दैत अपन अपन अपन अपन जे छै से परफरेन्स नीकसँ करै अ जे जिततै ओकरा जे छै से बढ़िआँ से बढ़िआँ अथी पुरुस्कार देल जेतै ठीक छै ठीक छै सर ठीक छै सर ठीक छै